दा जोंनि एरियायाव हा बायलाय फानलाइया एसे खस्थ'आनो मानोना जोंनि एरियानि हाफोरा दा मियादि फात्ता जायाखै सिगांनिफ्रायनो खाजोना होबोनो होनो हायो हानाया थंजि जानानै दङ आरो दा बायग्राफोरा गोजाननि बायग्राफोरा बायनो असुबिदा मोनो जेराव मियादि फात्ता जायैखौ थेवबो दा एरियानि मानसि खाथि खालानि मानसिफोराथ' जेबो असुबिदा जाया मानोना बे खाजोना होनो हानाय हाया जोंनिनोखा आरो अरायबो जोंनिनो थागोन होनना सानो आरो दा असुबिदायाथ' एसेबां असुबिदा नङा दा बे मियादि फात्ता जायैखौनो खायसेया गियो आरो बायनो खायसेया जेबो साना खायसेया गियो बेखिनियानो